हैल्लो हांजी हांजी हांजी हांजी जम्मू च महाराज तुस पैह्ली बारी आन लगे ओ जम्मू च तुस पैह्ले दिन आंदे गै तुस पैह्लें अपना बाहु फोर्ट घुम्मी सकने ओ बाह्वे आह्ली माता घुम्मी सकने आं मतलब जम्मू दा सारें कोला इम्पार्टेंट जेह्ड़ा प्लेस ऐ ओह् बाह्वे आह्ली माता ते बाहू फोर्ट ऐ ओह्दे कन्नै गै ऐ बागे बाहू छड़ा बाग ऐ उद्धर घुम्मी सकने ओ फिर उद्धर पिच्छें एक्वेरियम बी ऐ इक जिद्धर मछलियां रक्खी दियां उ'नें अलग अलग तरीके दियां ते ओह्दे बाद तुस मुबारक मंडी कम्प्लैक्स घुम्मी सकने ओ रघुनाथ बजार घुम्मी सकने ओ ते साढ़ी अस मतलब तुसें गी मतलब गाइड बी प्रोवाइड करगे पूरा थोआढ़े कन्नै इक बंदा भेजगे जेह्ड़ा तुसें गी दसग कुद्धर कुद्धर घुम्मना अमर मैह्ल दसग जम्बू जू खु'ल्लेआ ऐ इक जेह्ड़ा कि नार्थ इंडिया दा सब तो बड्डा जू ऐ तो उद्धर घुम्मी सकने ओ फिर हांजी हांजी जी जी कोई निं कोई निं